جی کیا آپ سبزی کی دکان سے بول رہے ہیں جی مجھے یہ جاننا تھا کہ کیا آپ کے پاس آلو ملیں گے آلو تھے اور مولی تھی گاجر تھی اچھا اور بند گوبھی مل جائے گی اچھا اچھا اچھا کیا بند گوبھی تازی ہوگی یا باسی ہوگی اچھا اچھا ہاں چلیے یہ آدھا آدھا کلو کر دیجیے گا اور کیا آپ کے پاس لوکی ہوگی اچھا لوکی اور تورئی اچھا تورئی زیادہ پرانی تو نہیں ہوگی تازی ہوگی تورئی اچھا اچھا اچھا تو ایسا کریے گا ایک کلو تورئی بھی کر دیجیے گا پیک اور میں نے آپ سے لوکی کے بارے میں پوچھا لوکی کیسی ہوگی آپ کے پاس لوکی زیادہ زیادہ بڑی تو لوکی نہیں ہوگی چھوٹی لوکی چاہیے تھی اچھا تو ایسا کریے گا ایک چھوٹے سائز کی لوکی بھی پیک کر دیجیے گا اور باقی آپ کے پاس ہری دھنیا ہوگی تازہ چاہیے ہری ہرا دھنیا اچھا تو ہرا دھنیا ڈال دیجیے گا اور نمبو ڈال دیجیے گا نمبو بھی ایک دم فریش ہونے چاہئیں ٹھیک چلیے یہ ساری یہ ساری چیزیں پیک کر دیجیے میں لے لیتا ہوں آپ سے آ کر